हेलो हँ हँ भऽ जेतै हँ हँ छै मालदह आम छै कृष्णभोग छै बम्बइ छै

हँ हँ कलकतिओ छै भए जेतै नहि नहि पाकलो छै आओर कच्चो छै कोन चाही नहि पेड़ोमे पाकल छै मतलब कि पेड़मे पाकि कऽ जे रहैत छै ने ओकरा तोड़ि लैत छियै हँ गछपक्कू छै हँ रेट अलग अलग छै सभके अभी मालदहके गछपक्कू रेट छै साठि रुपये किलो आओर ओना अहाँ कलकतिआके पचास छै आ बम्बइ आम सए रुपैए किलो छै

हँ हँ गुलाबखास हँ भए जेतै नहि अपना अगर बेसी चाही तऽ हम उपलब्ध करवा देबै हँ आमके साइज ठीके छै मतलब कि दू सए ग्राम आधा किलोके भए जेतै मालदह आओरके साइज कनि ठीक छै हँ कलकतिओ ठीके छै फ्रेश छै अभी आम सभटा साफ सुथड़ा छै कोनो खराब नहि होयत आम सभटा एक नम्बर चीज मिलत नहि नहि से बात छै भऽ जेतै कच्चो आओर पाकलो आम भऽ जेतै हँ आओर कोन आम चाही नहि नहि अगर जगह बतेबै तऽ पहुँच हँ कृष्णभोग छै ने बतेलियै ने शुरुमे कतेक चाही कृष्णभोग आधे मन लेबै ठीक छै भए जेतै आओर सुपड़िआ बीज़्जू छै ओहो चाही की हँ आम तऽ ठीक ओ हँ तऽ आम ठीक अछि लेकिन मीठामे बढ़िआँ अछि एगो आम हँ तऽ ठीक छै अहाँ आउ तब कखन आबय छी आधा घण्टामे सभटा फ्रेश आम होयत ठीक छै तब राखैत छियै फोन आबू अहाँ ठीक छै